دہلی کی معیشت کا مختصر جائزہ ہے دہلی کی معیشت میں ارتقا مغلیہ دور دارالحکومت تجارت دستکاری زیورات اور قالین کی صنعتیں عروج پر تھیں برطانوی دور دہلی نے سیاسی حکومت برقرار رکھی مگر معاشی مرکز کولکتہ رہا تاہم ریلوے اور سڑکوں نے تجارت کو فوق دیا